गेदोनि दिनावसो बेफोरो टेपबा गामि बिथोर बोथोर सिङाव दङमोन आरो गादोनि दिनाव माने बिदिनो दैखरफोर गामिफ्राव मोनफाल' दै फोरखौनो मोनामोनना आरो बे टेपआथ' सम समसो फैयो दैयानो बिदि मोनबाय थायाबो दैखौ आंथ' मानि मिनथिया दाथ' न'आवनो बायहाबो टेप लागाय लागाय दै मोनो आरो गोदोनि दिनआव बै बिथोर बिथोर गामिफ्राव दैबो मोना मोननालाय आरो दैखरफोरबाबो मोनफा गाहामल' मोनसे गहामल' ओंखायनो होनांगौ जायोमोन नोङो हाबाफ्रावबो बिदि टेप मोनामोन दैफोरजोंनो माबाफ्राव बि माबाफ्राव थिंखिफ्राव माबाफ्राव लाबोनानै हाबाफ्राव दोनफै लाबोनांगौ जायोमोन दानि जुगावथ' नोङो बेफोर टेपनि माबा गैला गोनांथि गैला मानि हाबाफ्रावबो नोङो दै बटल बटल खौनो गासिबो रानखा जोबो आरो दाथ' नोङो बे न'खर न'खर दै आनो मेरला सै दैआनो आरो मेरला साफा आंथ' बे टेपखौ मानि न'नि टेपफोरखौसो मिन्थिगौ आंथ' बेफोरखौ मिन्थिया गोदोनि दिनाव दङमोन बेफोरो गामोन गामिनि बिथोर बिथोराव आरो गोदोनि दिनावथ' माने नोङो दैफ्रावसो दुगै हैयोमोन माबाफ्राव दैमाफ्राव दानि न'आवथ' नोङो न'फ्रावनो मानि गोजौ गोजौ थिंखि बोखोबाय गाबागाव गाबागाव टेप लगायबाय लाबाय दैनि खुनु सिन्थायानो गैला हाबा खेराइआवबो नोङो दैनि सिन्था गैला माने गासिबो दैयानो मोनखा जोबो दैनि सिन्थायानो गैला माने दानियाव गोदोनि जुगावसो बेफोरो दंङमोन दाबो दङ गामि बिथोर बिथोराव दाथ' जों बेनि टेपनि दैखौ जों मोनलोङा जोङो न'आवनो दैयानो माने दंखल थंखल आरो जोंनि जायगायावथ' दैयानो साफाखा टेपनि दै नांलाया जों माने मेरला दै मोनखायो गोसो बायदि दै बाहायनो मोनो जोङो दा गामि एरियायाव मानि गासिबो दा नोङो दंखल गासिबो माने दैखर थाखा जोबनाय गाबागाव गाबगाव लागायनानै लाखा जोबनाय गोदोसो नोङो गोजान गोजान मोनफाल' गामियाव दैखर गंफा दङमोन दंखलबो गैया दैखरफोर माबा ओरैनो दै माबाफोरखौ हाफोरखौ जावनानै दै बानायला बायनानै बेफोरखौनो लोंला बायोमोन दानि जुगावथ' बेबिदि नंला बेराद साफा दै मोनलोङो न'आवनो थानानै माने गोसो बायदि दै बाहायनो हायो गादो दैनि थाखायनो गोजान गोजान थांलायनानै लायनांगौ जायोमोन दैहु बानलायनानै एबा दो बानलायनाने दैमाफ्रावसो दुगै हैयोमोन दानि जुगावथ' नों न'आवनो मेरला दै बोखोबानो मोनो बा टेपआवनो थाखा जोबो गासिबो आंङो माने बेखौ बे न'नि टेपखौसो आंङो मिनथिगौ गोदोनि माबाखौ आं मोनथिया बेनो